पूर्णियामे की कहै छी जे ग्रामीण क्षेत्रसँ ऑटोके समस्या छै ओहिमे बहुत सारा समस्या छै कियाकि टाइमसँ ऑटो निकलै छै जइसे नओ बजे ऑटो निकलतै आओर ककरो आठ बजे पूर्णियाके मेन मार्केटमे आबैके छै तऽ ओ नहि आबि पाबै छै आओर ओहिमे आओर खासियत भऽ जाइ छै कि जब तक ओहिमे सवारी ऑटोमे भरतै नहि तब तक ओ खोलै नहि हइ तब तक मानिकऽ चलिऔ अहाँकि डॉक्टरके पास जाइमे थोड़ा समस्या हो जाइ छै ईसब समस्या भेलै ट्रेनके समस्या अहाँ ई बोलि सकै छिए कि जोगबनी साइडसँ जे ट्रेन आबै छै ओहिमे टाइमली दिनमे तीने बार आ पाबै छै लोकके कटिहारसँ बससँ जाइ पाबै छै ओहिमे पइसो लगि जाइ छै ज्यादा तनी सा मिडिल क्लास फैमिली तक अर्जेस्ट हो जाइ छै लेकिन बिलो मिडिल क्लास फैमिलीमे तनी सा दिक्कत हो जाइ छै ई सब समस्या देखै मिललै हँ आओर अहाँ ई बोलि सकै छिए रोडके समस्या तक जहाँ तक बात छै अभी तऽ सुधार भेल छै लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रमे जे रोड छै ओहिमे बहुत ज्यादा सुधारके जरूरत छै वहाँपर ज्यादा सुधार नहि भेल छै आओर जहाँ तक बात छै पर्यावरणके तऽ ग्रामीण क्षेत्रमे तऽ पर्यावरण ठीके ठाक छै वहाँ नेचुरल हवा मिलि जाइ छै लोकके सहीसँ निवास होइ छै लेकिन पूर्णियाके बाहर लेकिन जे शहरी क्षेत्र छै ओहिमे तनी सा समस्या छै जइसे लोग कन्जस्टेड भेल छै एक दोसरासँ ओ सब भी समस्या देखैके मिललै हँ गाड़ी घोड़ा ज्यादा चलि रहल छै तऽ एहिसँ प्रदूषण ज्यादा फैल रहल छै तऽ ई समस्याके एगो विकल्प छै जकरा सुधारल जा सकै छै लेकिन सुधारै खातिर लोकके एकत्रित होइके पड़तै एक दोसरासँ मिलैके पड़तै लेकिन शहरी क्षेत्रमे ई सबसँ बड़ा प्रॉब्लम छै कि लोग एक दोसरासँ मिलि नहि पाबै छै ई एगो बहुत बड़ा अपने आपमे दुर्भाग्य छै लेकिन गाँव ग्राममे अभी तक एहि चीजपर काम चलि रहल छै लोक शाममे चाहे दोपहरके समयमे लोक एक जगहपर बैठिकऽ कोइ भी विषयपर बात करै छै तऽ ई एगो नीक बात छै एहिमे मतलब जे परिवर्तन जे सम्भव छै कि एक दोसराके समस्या जानि सकै छै लोक एक साथ बैठेके बाद ओहिपर काम होइ छै आओर लेकिन शहरमे ई चीजके जरूरत छै आओर ई चीज अगर हो जाइ शहरमे तऽ शहर आओर ज्यादा विकसित हेतै ग्रामीणके अपेक्षा आओर ई आओर अच्छी बात छै कि ग्राम शहरी विकास शहरी क्षेत्र विकास हेतै तऽ कियाकि शहरीसँ ही गाँव जुड़ल छै बात ठीक छै कि गाममे सब चीज एवलेवल छै लेकिन मेन छै शिक्षा शिक्षाके लेल अच्छा अस्पतालके लेल अच्छा चिकित्साके लेल लोकके शहर आबैके पड़ै छै तऽ ई चीजके हइ जे थोड़ा शहरीमे भी एक दोसराके मिलापनके जरूरी छै आओर बाँकी सब तऽ देखिते छिए सब चीज ठीके छै आओर हवाइअड्डाके जहाँ तक पूर्णियामे समस्या छै तऽ ओकरोपर काम चलि रहल छै बनिए बनि जेतै तऽ एहिसँ बहुत फायदा हेतै बाँकीसब लोकके जे बिहारके राजधानी पटनामे आबैके पड़ै छै वहाँसँ फेर गाड़ीसँ आबैके पड़ै छै पूर्णिया अगर यहाँ बनि जाइ छै तऽ डायरेक्टे लोक अपन दुआर एतै घुमतै फिरतै कटिहारके लोकके फायदा हेतै जोगबनीके लोकके फायदा हेतै अररियाके लोकके फायदा फारबिसगञ्जके फायदा हेतै जे बाजू के छै आगू पाछूके जिला छै पूर्णियाके चौहद्दीमे ओकरा नीक फायदा हेतै इएह कहि सकै छी हवाइअड्डासँ बहुत फायदा हेतै लोकके ई बात ठीक छै कम समयमे लोक ज्यादा दूरी तय करि पेतै ककरो कहीँ जाइके छै निकलैके छै तऽ तनी सा मतलब पैसा लगतै ठीक छै लेकिन हवाइअड्डा होइके मतलब हइ जे लोक भविष्यमे एकर इस्तेमाल अच्छा तरीकासँ करि सकै छै आओर लोक अपना शौक सुविधा भी पूरा हेतै मानिकऽ चलू जे पटनामे हवाइअड्डा छै तऽ कोइके सौखो छै आठ दस हजार रुपैआ लगाकऽ अगर चढ़ैके तऽ नहि चढ़ि पाबै छै लेकिन यहाँपर की छै कि अगर ओइसन हेतै तऽ समस्या चढ़ैओ चढ़ैओके शौक छै धियापुताके तऽ आरामसँ पइसा दस हजार रुपैआ तऽ नॉर्मल रहै छै आरामसँ चढ़तै जाकऽ पटने उतरि जेतै ओन्नेसँ ट्रेनोसँ चलि अएतै ईसबपर काम करैके पड़तै धन्यवाद